असांजे कटनी शहर में जॻहि जॻहि ते ते वण लॻल आहिनि इहे वण असांखे ताज़ी हवा ॾींदा आहिनि ऐं असांखे इन सां ऑक्सीजन मिलंदो आहे ऐं वणनि सां ई मींहुं पवंदो आहे ऐं वण ई असांखे छांव ॾींदा आहिनि इन जे कारण असांखे जॻहि जॻहि ते वण लॻाइण खपनि ऐं इहो बि ॾिसणु खपे कि कोई असांजे वणनि खे फ़ालतू में न कटे छोकी वण सां असांखे ऑक्सीजन मिलंदो आहे ऐं चारो तरफ़ि हवाऊं मिलंदियूं आहिनि त असां उन सां खुली सांस वठी था सघूं ऐं जेके जे असांजे इन पर्यावरण खे प्रदूषण था करनि असांखे उन जे खिलाफ़ु आवाज़ु उठाइणु खपे जीअं कोई कोई अहिड़ा जीव आहिनि जेके असांजे चारो तरफ़ि बीमारियूं फैलाईंदा आहिनि ऐं असांखे उन जी तरफ़ि बि आवाज़ु खणणु खपे